जी हाँ हमारे गाँव में एक बहुत ही फेमस त्यौहार है जिसको छठ बोलते हैं ये छः दिन का त्यौहार होता है ये जब काली पूजा स्टार्ट होता है तभी से शुरू होता है और काली पूजा खत्म हो जाता है तभी ये होता है क्योंकि ये छः दिन का होता है छठ और लास्ट दो दिन में छठ का एक बार शाम को सूर्य को डूबते हुए पूजा होता है और एक बार सूर्य का उगते हुए पूजा होता है दोनों ही दृश्य देखने में बहुत ही आनंदित होता है और ये दीपावली से स्टार्ट होता है दीपावली के छः दिन बाद खत्म हो जाता है और इसका एक अलग ही अलग ही होता है जैसे कि गाँव में आना किसी दूसरे राज्य में कमाने जाने के बाद लोग छठ का इंतजार करते हैं आने के लिए दिवाली पे छुट्टी लेके बोनस लेके उसके बाद छठ में लोग घर आते हैं फ़िर यहाँ आ के घाट सजाते हैं बनाते हैं क्या भाइव्स होती है और एक और त्यौहार है जिसका नाम है दुर्गा पूजा ये सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे विश्व में फेमस है ये नौ दिन का पूजा होता है जिसको नवरात्रि भी बोलते हैं इसमें माँ काली का माँ दुर्गा का सभी का मूर्ति बनाया जाता है और एक साथ सभी का पूजन किया जाता है मैनली स्पेसल होता है दुर्गा जी माँ दुर्गा का पूजा होता है आरती होता है अर्चना होता है भजन होता है ये सब होता है मेला लगता है गाँव में इधर का एक अलग ही वाइव्स होता है जिसको आप वो नहीं कर सकते

गाँव में खास करके किस नाम से जाता है ये कृष्ण जी के ऊपर मनाया जाता है कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था उस दिन और उस दिन लास्ट दिन इसमें मटका फोड़ने का कॉम्पटीसन रखा जाता है प्रतियोगिता रखा जाता है जिसमें मटका फोड़ने वालो को इनाम मिलता है